हाँ नमस्कार जी मैम आपके यहाँ क्या क्या बनाए जाते हैं मैं इधर बाहर से हूँ यहाँ आई हुई हूँ मैंने आपके इसके बारे में रेस्टोरेंट के बारे में सुना था इसलिए मुझे यहीं जानकारी मिली थी इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ आपके यहाँ आना दावत में आना चाह रही हूँ तो आपके यहाँ क्या क्या जी तो आप मुझे बताइए ना क्या क्या वहाँ साफ सफाई वगैरह सब अच्छे तरीका से है ना

हाँ तो जी जी मैं इंदौर से आई हुई हूँ मुझे मटन के मटन का खाना है इसलिए मैं उसके बारे में आपसे बात

जी मेरी भी एक फेवरेट डिस है इसलिए मे आपसे

जी हाँ मैं यहाँ आ चुकी हूँ मैं आपके यहाँ ठहरने वाली हूँ तो इसका चार्ज वगैरह वहाँ ठहरने की व्यवस्था सही सही है

जी जी जी जी सब चीज का व्यवस्था वहाँ धन्यवाद ओके